हैलो भैया मै फोन लैना हा थोआढ़ी हट्टिया कोह्का कोह्का अच्छा इं'दा केह् केह् रेट ऐ इं'दा पर एह् ते बड़ा सस्ता हा पैह्ले ते हून दस ज्हार पुज्जी गेआ अच्छा पर एह् तुसें बड़ा मैंह्गा रक्खे दा

अच्छा रियल मी रियल मी दा किन्ने दा अच्छा ते इ'यै लैना मै ते एह्दे च तुस मिकी केह् डिस्काउंट देगे हां अच्छा सौ खंड बड़ा घट्ट करा दे तुस हैनी टैंपर अच्छा एह् भलेआं तुस हद्द पार करा दे हां अच्छा चलो ठीक ऐ